नमस्कार मैम नमस्कार मैम

हाँ मिल जाएगी मेरे यहाँ पांडे बुक स्टॉल है और इसमें बहुत सारी कॉपी किताबें हर लेखक कि यहाँ प्रोटेक्शन की कापी किताबें आपको सब मिलेगी और आपको किस क्लास के लिए चाहिए आपको हाँ ठीक है मैम आपको मिल जाएगी और कॉपी किताबों के अलावा और भी आपको कुछ आपको चाहिए हो जैसे पेंसल है बॉक्सेस हैं रबड़ है रबड़ के बॉक्सेस हैं और कॉपी किताबों के भी अलग अलग बैग में अलग अलग जो मतलब लेखकों की कॉपी किताबें हैं हमारे यहां उपलब्ध और अदरवाइज और भी किताबें कॉपी हैं जो अगर आप लेना चाहे तो मिल जाएंगी आपको और कलर्स वगैरह हैं और भी बहुत सारी समान है जो प पढ़ाई से या एजुकेशन से रिलेटेड है वो भी यहाँ आपको मिल जाएगा आप जो है जो कुछ भी चाहिए आपको मिल जाएगा और क्या चाहिए और प क किस क्लास से किस क्लास तक चाहिए आपको फस सिक्स से और ठीक है आप हमको ये बात तो आप हमको यह बताईए किस लेखक की चाहिए आपको मिल जाएँगी हाँ मिल जाएंगी दुकान जो है सुबह दस बजे से लेकर शाम को पाँच छः बजे तक खुल जाती है आप जिस टाइम आना चाहेंगी आपको सब चीज यहाँ उपलब्ध हो जाएगी और हमारी दुकान जो है भरावन चौराहे पर मिल चौराहे पर हमारी दुकान है आपको एड्रेस भी मैं सेंड कर सकती हूँ आप एड्रेस पर आ भी जाइए ये और हमारी दुकान से ऑल अगर आप हमें पूरा प्रोसेस भेजती हैं तो हम ऑनलाइन भी बुक्स जो है सप्लाई करते हैं अगर आप चाहिए तो वैसे भी मिल जाएगी लेकिन आप आ जाएंगी तो बहुत अच्छा है सारी बुक आप खुद देख लेंगी हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं ठीक है आप आ जाइए आपका स्वागत है और और कोई भी अगर चाहे तो आप हमारी दुकान का वो करके दुकान का नाम ले कर आप जिस चीज की भी क किताबें चाहिए आप अदरवाइज बड़े क्लासों की भी मेरे यहाँ बुक्स हैं हाई स्कूल है इंटर है फर्स्ट ईयर है नाइंथ है इन सब की बुक्स भी मेरे यहाँ उपलब्ध है अगर आप लेना चाहे या आपके आसपास में कोई भी लेना चाहे तो आप बात भी सकती हैं जो हमारे यहाँ उपलब्ध है ठीक है मैम तो आप आप किसी भी टाइम आ जाइए आपको आज भी मिल जाएंगी आप जब आएंगी आपको उपलब्ध ही कापी किताबें मिलेगी हाँ नोटबुक मैम मेरे यहाँ नोटबुक सुनिए हाँ हाँ हाँ हाँ मैम मेरे यहाँ आप आपको एक बात बताते हैं मेरे यहाँ नोटबुक बुक और इसके अलावा मेरे यहाँ डायरी भी उपलब्ध हैं हाँ अगर आप लेना चाहे तो डायरी भी आपको मिल जाएगी हाँ हाँ हाँ ऐसे सारे बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे ठीक है ठीक है डायरी आप आईएगा फिर हैं ठीक है नमस्ते मैम हूँ नमस्कार